हमने जो अपने जीवन मे सबसे बड़ी जो हाइक की है जो बढ़ोतरी की है वह जो है अपने बिजनेस को बढ़ाया है अपने धीरे धीरे एक छोटे बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस किया है इसमें हमको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना रिस्क लेना पड़ा बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा तब जाकर यह इतना ज़्यादा हमारा जो है बिजनेस जो है आज पूरे देश में फैल रहा है यह हमारी सबसे बड़ी जो है बिजनेस जो हमारी बिजनेस है वो सबसे बड़ी हमारी जो जीवन की है सबसे बड़ी हाइक है और इसको करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है